आं दाखालि हाथाइयाव दाबा बायदोंमोन दाबाया जा मोजां दामबो खममोन ओमफ्राय दाबाया गोबौथार दाबाया बिदिनो जान्जियाव एथेबनानैबो लानानै हाबा हुखाफ्राव मैगं हानो मा हानो जा मोजां गोबौ मैगङा आखाय बौलायनो नागिरो मैगङाबो थाब थाब हानो हायो मैगं माबाफोरखौ आरो दाबाया मारामबो खाया मोजां दाबाफ्रा बायनो हायो बालाय